कभी कभी हम जो समाचार में देखते हैं और जो सही खबर होती है उसमें बहौत फ़र्क होता है क्योंकि कभी कभी गलत न्यूज़ भी वायरल हो जाती है जैसे कॉविड नाइनटीन के समय बहुत सारी गलत खबरें फैल रही थी जिससे समाज बहुत प्रभावित हुआ था लोगों के बीच में डर और दहशत बढ़ रही थी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे जैसे यह खबर फैली थी कि लोगों के जो एक समुदाय है जो एक प्रमुख समुदाय है उनके कारण कॉविड फैल रहा है परंतु यह सच नहीं था कॉविड एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा था उसके लिए कोई एक समुदाय ज़िम्मेदार नहीं था यही सब गलत खबरें हमारे समाज को प्रभावित करती हैं और हकीकत से हमें दूर ले जाती हैं